ہیلو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ برکاتہ کون ہاں مکھیا جی بول رہے ہیں ہاں جی بتائیے جی جی جی جی جی جی جی بالکل ہوگا روڈ کا سمسیا بالکل حل ہوگا اور جو ہے کہ جہاں تک رہی بات روڈ کی تو ابھی بارش کا موسم ہے تو پانی وانی خیر تو خیر لگے گا اور ابھی سمادھان ہوگا ہم نے آگے بات کی تھی اگر پوسٹ مین سے کہ مطلب ہمارے گاؤں میں ایسا ایسا چل رہا ہے ہمارے گاؤں میں بجلی کا بھی سمسیا ہے روڈ کا بھی سمسیا ہے راشن کا بھی سمسیا ہے تو ہم نے ایپلیکیشن ڈالا تھا آگے تو اس میں بولے تھے کہ مطلب آپ کے گاؤں میں جائیں گے دورا کریں گے تو اس کے بارے میں کیا کیا دیکھ بھال کریں گے اس کے بعد آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ نہیں کیا ماحول بنتا ہے نہیں بنتا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ کب کام شروع کرنا ہے نہیں کرنا ہے تو جس کے کارن ابھی تک ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں تو خیر اس کے بارے میں آگے بات کرنا پڑے گا کہ کیا کرنا ہوگا نہیں کرنا ہوگا ہاں مہمان یہ آخر کئی آپ ہی کی سمسیا نہیں ہے پورے گاؤں کی سمسیا ہے اگر آپ کے مہمان آتے ہیں آپ کو سمسیا ہوتا ہے یہ آپ کو بھی ہوتا اور ہم کو بھی ہوتا ہے اور پورے گاؤں والے کو ہوتا ہے اگر بجلی چلی جاتی ہے تو آپ ہی کو نہیں ہوتا ہے بہت سارے کام رک جاتے ہیں بہت ساری کاروبار جو ہوتا ہے جس کو تھپ کرنا پڑتا ہے بجلی کے کارن گروتھ کے کارن بہت ساری چیزوں کے کارن اس کو روکنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو آئیے پھر سامنے شام میں بات کرتے ہیں ٹھیک ٹھیک ٹھیک السلام علیکم جی ویلکم